असांजे महाराष्ट्रा में सभिनि ज़ातियुनि जा माण्हू रहंदा आहिनि उहे पंहिंजा तियौहार मल्हाईंदा आहिनि

ऐं हिकु सीअर ॿ सीअर टे सीअर चारि नंढी माई वॾी माई लाखिड़ो साखिड़ो उॿसिड़ो दुॿससिड़ो लंघे पिया पार माईअ राणीअ जे आधार इहे पूॼा करे पोइ पलउ पाए करे पोइ उहो सॼो ॾींहुं असां थधियूं शयूं खाईंदा आहियूं गर्मु रोटी न कंदा आहियूं घर में गैस न ॿारींदा आहियूं